ग्रामीण परिवेशमे बढ़ियाॅं डॉक्टर उपलब्ध छथि ई आइसँ दस साल पहिनेके जे असुविधा छलैये तऽ एकबेर किछु डॉक्टर के गिरफ्तारीयो भेल रहय अखनो शहरी क्षेत्रमे ई बेसी देखल जा रहल छै चोरा नुका कऽ पैघ पैघ क्राइम केस कऽ लै छथि डॉक्टर सब सही ओकर देखभाल नहि भऽ पबै छै मरीज के मुख्य चुनौती छै ओकरा अइ तरीकासँ सरकारी प्रणाली के दुरुस्त कयल जाय जे जे रोगी जै विषयक रोगी छथि जिनका जे चीज के दिक्कत छनि ओकर सही सही जे छै से देखभाल होइ बढ़ियाॅं डॉक्टर तऽ हमरा सब के मधुबनीमे ई दरभंगामे आसपास बिहारमे बेस्ट डॉक्टर छथि दरभंगा गढ़ मानल जायत अछि डॉक्टर सबके जे लगभग दरभंगा के प्रायः कमे डॉक्टर छथि एहन मने विश्व के बेसी से बेसी हिस्सा मे पसरल ई डॉक्टर सब छथि मास्टर ऑफ़ ड्रग्स मास्टर ऑफ़ मेडिसिन शल्यचिकित्सा सब विषयके जे छै से प्रख्यात हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कय ठाम के तऽ ई मिथिला कऽ गौरव छै दरभंगा मधुबनीके स्वास्थ्य सेवाके पूरा विश्व याद करैत अछि आइ इंग्लैंडके चर्चा होइ तऽ हमरा हैंठी वाली गाम गेल रही ओतऽ कहलनि जे हमर एकटा डॉक्टर छथि दरभंगामे जे इंग्लैंड मे अपन नर्सिंग होम चलबै छथि कनियो डॉक्टर छथिन आ बऽरो डॉक्टर छथि सएह हमर आइ शल्य करता तऽ ई सुविधा भेलै जे एकटा गामके लोक दरभंगा सबमे शहरमे एतेक एतेक पैघ मेडिकल के सुविधा छै डी एम सी एच दरभंगा आइ मधुबनीयोमे मधुबनी मेडिकल कॉलेज खुजि रहल अछि जे सामान्य आदमी ओतय इलाज करा पबै छै हॅं किछु तऽ असुविधा छहिये जेना बरसात मे ओहिठाम पानि के ओतय शुभ शुभ निकासी नहि छै जाहिसॅं की होइ छै तऽ लोकके एतेक दूरसँ जाइया आ पानि भरल रहै छै पानिमे टपैत गेल पेशेंट गाड़ी लग तक नहि पहुँच पबै छै किछु पेशेंट जे हाथक हाथ उठा कऽ लऽ जाय पड़ै छै ओकर शल्य क्रिया छै डॉक्टर ओहिठाम पहुँचता तऽ भीजल रहै छथि आ ओकर आभाव मे दम तोड़ि दैत अछि जेकि सही नहि छियै ओतय मेडिसीन के सुविधा तऽ बरसात के समय मे सबसँ बेसी जे गाँवसँ गेल जे आदमी छै ओकरा लेल दिक्कत होइ छै जे दूरसँ गेल ताबत राति दिन कोइ चौबीस घंटा मे बारहे घंटा ने काज कऽ पौतै तऽ किछुठाम डॉक्टरो के आभाव छै आब रातिमे नर्स रहैत अछि सुविधा छै ओ सब सुविज्ञ रहै छथि मेडिकल कॉलेज छियै तऽ ओहिठाम नीकसँ नीक डॉक्टर रहै छथि तऽ सुविधा तऽ छै जे ओहो सब डॉक्टरे छियथि लेकिन जे अखन प्रैक्टिस कऽ रहल छथि से यानी श्रेष्ठ डॉक्टर तऽ हुनकर किछु आभाव देखल जाइया मेडिसीन के तऽ सबटा मेडिसीन किछु राहत रूपमे सेहो भेटैत अछि तऽ ओ सब ठीक छै लेकिन किछु एहन सुविधा होयबाक चाही जे जेकरा लग पाई नहि छै ओ गरीब अछि तऽ ओकरो ई डॉक्टर सब अपना दिस सॅं नहि आ सही सही ओकर इलाज कऽ पाबथि आ ओ बचि जाय मुख्य चुनौती इएह अछि